بہار ہندوستان کی ایک قدیم اور تاریخی ریاست ہے جس کی جڑیں ہزاروں سال پرانی تہذیبوں میں پیوست ہیں یہ ریاست اپنی زرخیزی عظیم تہذیبی ورثے اور اہم جغرافیہ محل وقوع کے کے باعث ہمیشہ سے ایک اہم مقام رکھتی ہیں رکھتی آئی ہیں بہار نے اپنے آس پاس کے ممالک اور دیگر بھارتی ریاستوں کے ساتھ تعلقات میں وقت کے ساتھ بڑی تبدیلیاں دیکھی ہیں ان تبدیلیوں ان تبدیلیوں کے پیچھے مختلف عوامل کار فرما رہے ہیں جن میں جن میں سیاسی اقتصادی ثقافتی اور جغرافیائی عوامل شامل ہیں بہار کا تعلق قدیم ہندوستان کی عظیم سلطنتوں جیسے مگدھ اور موریا سے ہے جس نے اسے جنوبی ایشیاء میں ایک نمایاں مقام عطا کیا مگدھ سلطنت کے عروج کے دوران بہار نے تجالتی تعلقات کے ذریعے آس پاس کے علاقوں سے جڑاؤ پیدا کیا اور اس کا مذہبی و ثقافتی اثر بدھ مت اور جین مت کے ذریعے چین سری لنکا نیپال اور دیگر اور دیگر مشرقی ایشیائی ممالک تک پہنچا اس وقت بہار کا باقی ممالک سے تعلق نہ صرف تجارتی تھا بلکہ روحانی ثقافتی تبادلے کا بھی ذریعہ تھا قرون وسطیٰ میں ہندوستان میں اسلامی حکمرانی کے آغاز کے بعد بہار کے تعلقات میں بڑی تبدیلی آئی مغلوں اور دیگر مسلم حکمرانوں کے زیر اقتدار بہار شمالی ہندوستان کے حکومتی ڈھانچے کا حصہ بنا اس دوران بہار کی سیاسی حیثیت باقی باقی بھارتی ریاستوں اور خطے کے ممالک کے ساتھ گہری جڑی ہے تاہم بہار کی مقامی تہذیب نے غیر ملکی اثرات کے باوجود اپنی شناخت کو برقرار رکھا انیس سو سینتالیس میں ہندوستان کی آزادی کے بعد بہار نے اپنے اندرونی مسائل کے باعث ترقی میں پچھڑنا شروع کردیا جس سے اس کا باقی بھارتی ریاستوں کے ساتھ اقتصادی تعلق متاثر ہوا تاہم آزاد ہندوستان میں بہار کے تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے حکومت نے کئی اقدامات کیے لیکن زیادہ تر بہار لیکن زیادہ تر بہاری مزدور روزگار کے لیے دیگر ریاستوں کا رخ کرنے لگے جس سے ریاست کی معیشت پر جو معیشت پر بوجھ پڑا